हॅलो म्हजें नांव सतीश हांव कासावले रावतां आनी हांव आनी म्हजी फॅमिली चेन्नय भोंवपाक वचपाक सोदतां जाल्यार आमकां आट सिटां जाय

तेका लागून हांवेंन फोन केला केला केला आमकां शिल्पर क्लास क्लास सिटां जाय जाल्यार जाल्यार जाल्यार कितले दीस पयली सीट बूक करपाक पडटा ऑनलायन बूक करपाक पडटा जाल्यार म्हाका मातशें

जाल्यार जाल्यार हांव ऑनलायन बूक करतां ट्रेनीचो कितलो

कितलो टायम आनी परतून परतून कितल्याक येवपाची ही मातशी सांग देव बरें करूं